आदिवासी कलाएं हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सी है हमारी मध्य प्रदेश में वैसे तो बीस से ऊपर आदिवासी चित्रकला हैं पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है जैसे सबसे जरूरी गौड़ लोगों की चित्रकला जिसमें गुदना वगैरह आता है यह हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासी चित्र कलाएं हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं लोगों की चित्रकला जैसे गुदना वगैरह वो अपने शरीर में बनाया करते हैं बहुत से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने शरीर में बहुत सारे गुदना गुदना बनवाते हैं जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारा जबलपुर है वह बहुत प्रसिद्ध है वह आदिवासी के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है गुदना के अंतर्गत बहुत सी काफ़ी विशेषताएं आती हैं हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासी कलाओं का महत्वपूर्ण आवश्यक है जैसे कि जानते हैं हम कि हमारे यहाँ साड़ियों का बहुत ही महत्व पे है महत्व है लोग इसे संरक्षित करते हैं जैसे जैसे खरीदकर घर में रखते हैं वह संरक्षित करते हैं सीखने की चाह रखते हैं और चाह बढ़ाते हैं हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी प्रसिद्ध की साड़ियाँ मिलती हैं जैसे चाँद की और साड़ियाँ और महेश्वर कि साड़ियाँ यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है यह हमारे यह हमारे कलाओं का बहुत ही अच्छा आदिवासी कला होती हैं यह संरक्षित करने बहुत ही आवश्यक होती हैं जो हमारा जबलपुर बहुत ही प्रसिद्ध है वह आवश्यक होता है संरक्षित करते हैं जैसे साड़ियों को खरीदकर यह हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही प्रकार से होता है यह हमारे जो देश में साड़ियों का महत्व है वो करीबन किसी भी देशों में नहीं होता है यह हमारे शरीर यह हमारे शरीर में बहुत ही आदिवासियों का महत्वपूर्ण आवश्यक होता है इसे संरक्षित करने में बहुत ही आवश्यकता होती है